الحمدللہ علی گڑھ ضلع کی آب و ہوا بہت اچھی ہے اور صحت و تندرستی کے ساتھ لوگ یہاں رہتے ہیں یہاں کی روز مرہ کی زندگی بھی اچھی ہے اور موسم ٹھیک ٹھاک علی گڑھ کے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں جیسے کہ جب موسم بدلتا ہے تو اس وقت لوگ بیمار ہو جاتے ہیں خاص کر کے علی گڑھ اور دہلی دہلی کے قریب والے علاقے میں علی گڑھ میں بھی لوگ بیمار ہو جانے لگتے ہیں اور خاص کر جیسے یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے وہ ہے مچھروں کا علی گڑھ میں مچھروں کا بڑا ہی مسئلہ ہے بھائی اور وہ موسم کے اعتبار سے جیسے ابھی ٹھنڈی آ رہی ہے تو اب ٹھنڈی میں کے موسم میں مچھر بہت سارے ہوں گے اور ڈینگو بھی ہوں گے جس جو کہ روز مرہ کی زندگی میں لوگوں کو متاثر کرے گا اور لوگ جو ہیں ان پریشانیوں سے پھر وہ جھیلیں گے